हमरासभ तऽ शहरमे जाइबला तऽ सोचैत छियै मने जे चीज देहातमे हमरा सभके मिलैत छै ओ चीज शहरमे नहि मिलैत छै शहरमे आओर देहातमे बहुत धरती आसमानरे अन्तर छै अन्तर ओकर कारण छै कि शहरमे पैसे पैसेसँ खाना पैसैसँ पैखाना करना आओर देहातमे जो है देहातमे जे छै अहिनाओ बात नहि छै देहातमे लोकके जे सरकारी सुविधा मिलैत छै सरकार द्वारा आओर ओ चीजके लोक भी जैसे शौचालय छै लोक तऽ यहाँ शौचालयमे चलै जाइत छै आओर खुलयमे भी चलै जाइत छै बाध बिहानमे देहातमे बहुत चीज ले लोकके दिक्कत नहि होइत छै शहरमे दिक्कत होइत छै भी लोकके एक दूसरेके यहाँ जाना छै तऽ वहाँ कोइ मतलब नहि रखैत छै शहरमे एक दूसरेसँ कोइ मतलब नहि रखैत छै पड़ोसी हमरा मरि गेलय कि आओर कुछ भए गेलय यऽ घिन लागि गेलय कुछ भए गेलय देहातमे बहुत मतलब रखैत छै देहातमे एक पड़ोसीके यहाँ झगड़ा हो गेलय तऽ दूसरा पड़ोसी पहुँचि जाइत छै झगड़ा छोड़ाबै खातिर आओर इसिलिए हमरासभ शहरी क्षेत्रके पसन्द नहि करैत छी देहातमे जे रहैत छियै आओर शहर छै बढिआँ छै शहर भी खराप नहि छै शहरमे लोक भए जाइ छै सेल्फिश अपने खाना अपने मने रहना आओर देहातमे ई नहि छै नमक भी घटि जेतय तऽ पड़ोसीसँ लानिके सब्जी बारहओ बजे रातिमे बनि जेतय शहरमे नमक घटलारे बाद बिना दोकानरे सुबह होलारके बाद बिना नमकरे ही खेलो चली जेतय लेकिन नमक लेकऽ सब्जी नहि बनौलाह पड़ोसीसँ कारण पड़ोसीके ताला शाममे ही बन्द होय जाइत छै आ देहातमे जे छै बारह बजे राति तक ई भरि राति खुल्ला रहैत छै फल्लवाँ कहाँ गेले रे एन्ने आ निमक घटि गेलय से सँ निमक देइ आ ओ चीज देहोतोमे टाउनमे नहि मिलैत छै टाउनमे सेल्फिश रहैत छै लोक आओर जे चीज देहातमे होइत छै आओर प्रकृतिमे मिलैत छै हवा ओ ओ चीज टाउनमे नहि मिलयबला छै आओर